मध्य प्रदेस के ग्वालियर ज़िले में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित है जो कि बहुत पुराना है और यहाँ पर म मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका अच्छे से इलाज किया जाता है यहाँ पर गाड़ियों की सुविधा है यदि कोई कॉल करता है कुछ विशेष नंबरों पर जो कि मानसिक स्वास्थ्य साधन के अंतर्गत जो फ़ोन नंबर आते हैं यदि उन पर कोई कॉल करे तो तत्काल तत्काल ही वैन उस व्यक्ति को लेने के लिए उस स्थान पर पहुंच जाती है ऐसी सुविधाएं हैं और उनको अच्छा आहार और अच्छी तरह से उनका इलाज किया जाता है हॉस्पिटल में अस्पताल में वो ग्वालियर मे एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध है वहाँ पर दवाइयाँ इन मरीज़ों को आसानी से दवाइयाँ भी मिलती है जिन से कुछ मरीज़ ठीक हो कर घर भी आ जाते हैं और कुछ मरीज़ कुछ कुछ स्तिथि में ऐसा भी होता है कि मरीज़ों को वहाँ रखना पड़ता है तो उन के रहने की सुविधाएं भी दी गई हैं